हँ अहाँ कैब कम्पनी सॅं बाजै छियै हँ हम तऽ ऑनलाइन बुक केने रहियै एकटा कैब तऽ ओ कैब के डिलीवरी के टाइम रहै आइए लेकिन ओ नहि आबि सकलै तऽ ई अगर नहि आबि सकलै तऽ ओकर आवश्यकता छै हमरा आ नहि आबि गेलै तऽ किया कोनो स्थितिमे नहि एलै आप हमको बताएँ अहाँ हमरा बताऔ किया त ओकर आवश्यकता छै आ ओ नहि होए त ओकर ड्राइवर जे कैब के डिलीवरी करय छै ओहि ड्राइवरी ड्राइवर के नम्बर दीय हमरा या अपने नम्बर से बात करियौ हमरा सं कहूँ